सालमे फर्स्ट दिन फर्स्ट जनवरी भेल ओहोमे अपन पूजापाठ सब लोक नहाए सुनाए कऽ कयलक जे फर्स्ट जनवरी छी फर्स्ट दिन छी साल कऽ नीकसँ अपन पूजापाठ करब तऽ भरि साल अपन नीक रहत ताहि दुआरे लोक कयलक फेर ओकर कनिये दिनका बाद चतुर्दशी अबैत छनि फरवरी मासमे फागुनमे ओहो चतुर्दशीमे भोलाबाबा कऽ लोक पूजा कयलक जे अपन नीक घर बर भेल लड़की सब अपन पूजा कयलक ओहि दुआरे जे हमरा नीक विद्या भेल सँस्कार भेल माए बापके जिन्दगी भेल लोक पूजापाठ कयलक भोलाबाबासँ ज्ञान बुद्धि मङ्गलक नन्दीके कहलथि अपन सरस्वती पूजा होइत छै अपना सबमे मैथिलिमे तऽ सरस्वती पूजा बहुत परम्पराइक छनि ओहि पूजामे बढ़िआँसँ सरस्वती जीसँ लोक विद्या मङ्गलक ज्ञान बुद्धि ओहए तऽ बुद्धिके भण्डार छथिन विद्या कऽ हुनके ऊपर तऽ सृष्टि चलैत छनि विद्या रहतै तऽ सबकिछु छै आदमी कऽ विद्या नहि रहतै अहाँके यदि किछु नहि यऽ विद्या जदि यऽ तऽ अहाँ कतहुँ कमाए कऽ खाए सकैत छी अपन परिवार कऽ गुजर कए सकैत छथिन सरस्वती माता तऽ एतेक महान छथिन विद्ये पर तऽ दुनिआँ चलैत छै विद सरस्वती पूजा भेल एनाही चौरचन पाबनि होइत छै अपना सब कऽ सूर्य चन्द्रमा कऽ पूजा होइत छै ओहि पाबनिमे प्रसिद्ध छै छाँछीमे दही पौरल गेल नया छाँछी किनु चन्गेरी नया किनु ओहिमे लाल पिअर जकरा घरमे बच्चा रहल लाल पिअर बनल पुरुकिआ पुरी सब बनल जे देखैमे सुन्दर लगतै बच्चा सब लप लप ऊठाए कऽ खेतै आओर देखैयोमे रङ्ग बिरङ्ग कऽ डाली सजल नीक लगैत छै आइकाल्हिमे मोबाइलमे फोटो घिचलक इन्स्ट्राग्राम फेसबुक पर देलक ओहो सबमे नीक नीक अबैत छै रील्स बनेलक देखिऔ जे कतेक नीक हमरा घरमे पुरी पकवान आइ बनल जे सुन्दर लगैए देखैमे एनाही दुर्गापूजा भेल ओहिमे अपन नीकसँ लोक पूजापाठ भगवतीके केलथि जे हमरा घर माँ दुर्गा भगवती एता जे हमरा घरमे कालकष्ट दूर भए जाएत हमरा घरमे रामचन्द्रजी एता दीवाली मनबैत गेल लोक इहए सब दुआरे जे हमरा घरमे खुशियाँ रहत दीवालीमे सब परिवार एक ठुम नया नया कपड़ा किनैत छी सब मिल कऽ पूजापाठ करैत छी ऊका पाती फेरैत छी जे अपना सबके गाँव घरमे तऽ मच्छर सब ही होइत छथिन मतलब सब तऽ जीवजन्तु रहै छथिन सबके एगो समय अबैत छै किनको घर अबै कऽ किनको बाहर जाइ कऽ जे मच्छर सब भागैके लेल ऊका पाती खेलेलक जे आइ ओसब बाहर जेथिन ओहए ओहए ऊका पातीके लेल जे लक्ष्मी घर आबैत छथिन ओहिदिन आ देवउठाओन दिन लक्ष्मी दिवाली दिन बाहर जाइत छथिन आ देबउठाओन दिन घर आबैत छथिन ओहए दुआरे दिवाली दिन ऊकापाती खेलाएल गेल राति कऽ सूप पीटल गेल जे लक्ष्मी घर एथिन बाहर जेथिन ओहए दुआरे दिवाली मनाएल गेल सबसँ महापर्ब छठि लोक किआ कहैत छै जे कहैत छै कि आइ हमरा छुट्टी नहि यऽ बाहरमे छुट्टी नहि दैया कम्पनीमे हमरा परिवारमे छुट्टी नहि यऽ हमरा घरमे छुट्टी नहि यऽ बच्चाके इसकुलमे छुट्टी नहि यऽ तैयो लोक छठि पर्बमे आएल किआ लोक कहैत छै महापर्ब छठि पर्ब किएकी ओ दिनकर दीनानाथ छथिन ओ सूर्य छथिन ओ सब किछु देखैत छथिन सूर्य देवता ओ सबकिछु झूठ सत्य गाँवमे नीक खराब गाँवमे की भए रहल छै ग्राम देवता गृह देवता घर देवता सब देवता कऽ मालिक सूर्य देवता सबकिछु ऊपरमे बैस कऽ देखैत छथिन सबके मालिक एक हुनका पूजामे सब आबैए लोक किआ कहैत छै महापूजा जे लोक रोड पर चप्पल पहिर कऽ जुत्ता पहिर कऽ चलैए से ओहिदिन खुल्ले पैरे चलैए दण्ड प्रणाम दैत जाइया हुनका सब पैर छुवैए हैँ जे अहाँ आधा घण्टा पानिमे नहि ठाढ़ भेल होयत अहाँ थरथराए जेबै से ओहिदिन लोक दू घण्टा तीन घण्टा चारि घण्टा ठाढ़ होइए भोरका पहर ओतेक भोरे अन्हारे ताहिमे ठण्डके मौसम पड़ि जाइत छै ने छठिमे तैयो लोक पानिमे ठाढ़ रहैए अर्घ दै छथिन सूर्य भगवान कऽ ओहिमे सबसँ महापर्बमे ठकुआ बनैत छनि हुनका सबसँ प्रसिद्ध छै ठकुआ आओर भुसबा बजारसँ लोक किन कऽ अनैए जकरा घरमे जतेक परिवार रहैत छै ततेक अनुस्वारे खर्चा भेल ततेक सामान बजारसँ किन कऽ अनलक लेकिन बनबै तऽ छै लोक भगवानके दुआरे खाइए बादमे अपने लेकिन बनबै छै लोक भगवानके दुआरे नीक नीक चीज लोक बनेलक पूरी पुरुकिआ ठकुआ भुसबा बनेलक भगवानके भोग देलक अर्घ देलक तकरबादमे घर पर आएल सब खयलक पिलक इहए सब होइत छै अपना सब कऽ साँस्कृतिकमे पूजापाठमे सब रङ्ग कऽ पूजा आबैत छै सालमे